साढ़े आस्तै खेढना बड़ा जरूरी ऐ जेह्ड़ा साढ़ी मतलब की साढ़ी जेह्ड़ा शरीर होंदा ऐ इसी साढ़ी ताकत मिलदी ऐ बड़ा गै ओह् होंदा इक्क खेल जेह्ड़ा होंदा अस एक्सरसाईज करदे असें ई मतलब अस उट्ठी निं हे सकदे सवेरे उट्ठी निं हे सकदे सनांदे न मतलब खिट्टां मारदे दौड़दे न अस दौड़ियै जेह्ड़ी साढ़ा पूरा शरीर होंदा

ई स्पोर्टस लाईफ बिच होंदा शरीर बनाना स्पोर्टस आस्तै इंपोर्टेंट इ'न्ना करदी ऐ की असें सोचना चाहिदा कि साढ़ी जेह्ड़ी जिंदगी ऐ एह्दे च सिर्फ सिर्फ स्पोर्टस बस्सी दी होंदी ऐ खेल साढ़े आस्तै इ'न्ना जरूरी ऐ की खेलना औना चाहिदा रनिंग लाना चाहिदी ऐ बैट बॉल खेलना चाहिदा ऐ जेह्ड़े दौड़ने आह्ले जि'न्ने बी खेल न ओह् असें खेलने चाहिदे न